हाय्क म्हणना फुडें म्हाका आवडटा आवडपाचो म्हटल्यार दोंगर चडपाक खूब आवडटा कित्याक ल्हान आसतना सुद्दां आमी मावशेगेर वयताले तेन्ना आमी दोंगरार वयताले आमकां भय्या घेवन दोंगरार वयतालो आनी आमकां चलपाक खूब आवडटालो आदी पासूनच संवय आसली सो आतां आतां खंयय गेलो जाल्या हाय्काक गेलो जाल्या समज दोंगर हा जाल्यार म्हाका खूब आनीक मजा येता कित्याक दोंगरार चडटाना एज अ क्रिकेटर म्हाका व्यायामूय मेळटा सारको आनी चलपाक चलपाची एक्सरसाय्जूय जाता म्हाजी तेका लागून खूब आवडटा म्हाका दोंगोर आनी दोंगराचें एक खाशेलेंपण म्हटल्यार दोंरार कितें ना कितें आसताच कसलीं झाडां पेडां आसताच तें पळोवपाक इतलो मजा येता झाडां पेडां आनी तो वास जो आसता तो सारको सांगूं येना कसो आसता तो झाडांक फळां आसतात थोडीं दोंगरार बोरां मेळटा चुन्ना मेळटा कणेरां मेळटा जामळां काण्णां तीं एकठांय करपाक म्हाका खूब मजा येता आनी आनी एक म्हटल्यार दोंगराचेर जो सनसॅट पळोवंक मेळटा तो सारकोच आनीक दुसऱ्या भशेन मजा येता त्या सनसॅट पळोवपाक आनी खूब आनंद जाता सो ताका लागून म्हाका दोंगर चडपाक खूब आवडटा